جی میں آپ کو بتا سکتا ہوں وہ کون سی مختلف وجوہات ہے جن کی وجہ سے میرے گاؤں کے بزرگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں اور ان کے گھر والے ان کی دیکھ بھال کیسے کرتے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ میرے گاؤں کے کچھ بزرگ لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ خود سے کسی کام کو کرنے پر استطاعت نہیں رکھتے ہیں جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ چلنے پھرنے سے مجبور ہو جاتے ہیں وہ دوسروں کے سہارے پر منحصر ہو جاتے ہیں اور اسی طرح دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ جب بیمار ہو جاتے ہیں تو کمزوری کی وجہ سے وہ چلنا اس کا کھانا پینا دوسرے کے سہارے ہوتا ہے جب وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو وہ خود سے چل نہیں سکتے ہیں خود سے کھا نہیں سکتے ہیں خود سے نمازوں کے لیے مسجد نہیں جا سکتے ہیں اور اسی طرح جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اس کی کمزوری بھی اس کی بڑی وجہ ہو سکتی ہے اور آپ کا یہ پوچھنا کہ ان کے گھر والے ان کی دیکھ بھال کیسے کرتے ہیں تو اس کی بھی کئی وجوہات ہیں کئی طریقے ہیں کہ اس کے گھر والے اس کا دیکھ بھال کیسے کرتے ہیں تو اس کے گھر میں اس کے اولاد اس کی بیٹیاں اس کے دیکھ بھال اس طرح سے بھی کرتے ہیں کہ جبکہ ان کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کو وہ اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے ہیں اور اسی طرح جب اس کو کسی چیز کی حاجت ہوتی ہے یعنی جب وہ استنجا کے لیے جاتے ہیں تو ان کے اولاد ان کو سہارا دیتے ہیں اور انہیں پکڑ کر استنجا کے لیے لے کر جاتے ہیں اور اسی طرح اس کے اولاد جب ان کو غسل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو ان کے اولاد ان کو غسل کراتے ہیں اور اسی طرح جب اس کو دوائی کھانے کی ضرورت پڑتی ہے تو ان کے اولاد ان کو خود اپنی ہاتھوں سے دوائی کھلاتے ہیں اور اسی طرح جب وہ سونے کے لیے جاتے ہیں تو ان کے اولاد میں سے ان کو بستر کر کے دیتے ہیں ان کو پکڑ کر لٹاتے ہیں اور ان کی خدمت کر کے ان کو کسی طرح نیند میں لے کر جاتے ہیں